مجھے بچپن میں کھیلنا بہت زیادہ پسند تھا جس میں سے خاص طور پر مجھے کرکٹ کھیلنا بہت زیادہ پسند تھا اور میں بہت زیادہ وقت دیتا تھا کرکٹ کو کھیلنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن اب ایسی مصروفیات کی وجہ سے وقت کے بدلنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں جو میں چاہتا تھا لیکن ابھی بھی میں یہ چاہتا ہوں جو میری خواہش ہے